मां शुरूआत में मुंहिंजी मम्मी खां कड़ों प्रसाद ठाहिण सिखी हुयसि पहिरीं त मुंहिंजो कड़ों प्रसाद बिल्कुलु सुठो न ठहंदो हो पर जीअं मुहिंजी मम्मी मूंखे सेखारियो त ॾाढो ई सुठे नमूने सां मां हू कड़ों प्रसाद ठाहिण सिखी वियसि हाण मुंहिंजो अहिड़ो सुठो हथ बिहु रहियो आहे उन कड़े प्रसाद में त मुंहिंजे घर में कुझु बि कोई बि लोकेशन हूंदो आहे या कंहिंखे बि खाइण जी सद हूंदी आहे त मुंहिंजे हथ जो कड़ों प्रसाद खाईंदा आहिनि ऐं मुहिंजी न्याणी खे मुहिंजी मम्मीअ खे मुंहिंजे पप्पा खे मुंहिंजे भावरनि खे सभिनी खे मुंहिंजे हथ जो कड़ों प्रसाद ॾाढो ई वणंदो आहे पहिरीं मूंखे इहो कड़ों प्रसाद ठहंदो ई कोन्ह हो पर जीअं मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे रेसिपी ॿुधाई मूंखे सेखारियईं त मूंखे हा फ़कुर थो थिए के हा मां कड़ों प्रसाद सुठे नमूने ठाहे वेंदी आहियां ऐं मुंहिंजे कड़ें प्रसाद जी चर्चा त तव्हां ॿुधंदो के सभु सभु पासे वारा बि मूंखे सॾु करे करे पकिड़े पकिड़े चवंदा आहिनि के अच भेण असांजे घर में कड़ों प्रसाद ठाहे वञ अच दादी मुंहिंजे घर में कड़ों प्रसाद त ठाहे वञ हिन नमूने त मुंहिंजो कड़ों प्रसाद ॾाढो ई फेमस थियो आहे ऐं दालि पकवाननि जी रेसिपी बि मां मुंहिंजी मम्मी खां सिखी हुई हूअ दालि पकवान पहिरीं मूंखां सुठा न ठहंदा हुआ पर जीअं मुंहिंजी माउ मूंखे सेखारियो दालि पकवान वाह वाह सभु हाणे चवंदा आहिनि के तुंहिंजी माउ जहिड़ो स्वादु आ तुंहिंजे हथ में दालि पकवान बि ॾाढो टेस्टी ठहंदो आहे ऐं पकवान बि अहिड़ो खस्तो ठहंदो आहे के मस्तु पहिरीं न ईंदो हो पर हाणे मुंहिंजे हथ जा दालि पकवान ऐं कड़ों प्रसाद ॾाढो ई फेमस आहे मां हीअ दालि पकवान ऐं कड़ों प्रसाद सभिनि हंधि ठाहिंदी आहियां ऐं सभु माण्हू चवंदा आहिनि मूंखे की कड़ें प्रसाद वारी भारती ऐं दालि पकवाननि वारी भारती ईअं करे मां फेमस थी वई आहियां मुंहिंजे हिक बार त मतिलब गर्व थींदो आहे मूंखे के मां कड़ों प्रसाद एॾो सुठो ठाहींदी आहिंयां ऐं दालि पकवान बि मां एॾो मस्तु ठाहींदी आहियां मुंहिंजी मम्मी खां पोइ केर चवंदो आहे की हा भई म फलाणे जो कड़ों प्रसाद ॾाढो सुठो आहे त चवंदा आहिनि भारती जो बि कड़ों प्रसाद ॾाढो सुठो ठहंदो आहे ईअं करे मुंहिंजे हथ जा कड़ों प्रसाद ॾाढो ई सुठो ठहंदो आहे ऐं मां दालि पकवान बि इएं करे ॾाढो सुठो सिखी वई आहियां साई भाॼी पुलाउ बि मुंहिजे हथ जो ॾाढो सुठो ठहंदो आहे बीह पटाटनि जी भाॼी बि मुंहिंजे हथ ई हाणे ॾाढी सुठी ठहंदी आहे पहिरीं मूंखे न ईंदी हुई रोटी ठाहिण पर जीअं जीअं मां सिखण लॻसि तीअं तीअं मुंहिंजी रोटीयुनि में स्वादु बिणो थींदो वियो ऐं मां रोटीअ में उस्ताद थी वई आहियां